जी नमस्ते सर सर हमें टोयोटा की कार लेनी थी सर लोन पर चाहिए हमें सर कलर सर कलर वलर सर कलर की क्या ऑप्सन है सर हमें ब्लैक कलर चाहिए सर दोनों जी सर जी सर सर टोयोटा में सीट बेल्ट वग़ैरह यह सब है सर सेफ्टी वग़ैरह सब कुछ अच्छी है जी सर सर हमें एक लोन पर लेना था एक कैस पर

जी सर जी सर सर कुछ डिस्काउंट जी सर सर होली आने वाली है उस पर कुछ ऑफर ऑफर है जी सर सर कार के साथ में क्या दें रहें हैं जी सर जी सर ठीक है सर हम आते हैं नमस्ते